ہلو سووی کسٹمر سے بات کر رہے ہیں میں نے ابھی آپ کے یہاں سے کچھ کھانے کا آڈر کیا تھا جس میں دال تھی سبزی تھی بریانی بھی تھی اور روٹی تھی انڈے تھے اور لچھا پراٹھا سادہ پراٹھا چاومن تھی برگر تھے موموز تھیں اور مجھے اس میں کولڈنگ وغیرہ شامل کرنا ہے تو دو لیٹر کولڈنگ کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ دو آئس کریم بھی کر دیجیے گا چاکلیٹ والی اور یہ جو بھی میں نے آڈر کیا ہے آپ اس کی ڈلیوری بہت جلدی کر دیجیے گا کیوں کہ مجھے بہت تیز سے بھوک لگی ہوئی ہے اور مجھے کہیں کام سے نکلنا بھی ہے تو آپ چاہے جتنی جلدی بھیج دیں گے تو میں کھا پی کے اپنے کام سے نکل جاؤں گی